अॼुकल्ह जो वातावरण एतिरो ख़राबु आहे की वॾा वॾा माण्हू बि बीमार थी वञनि था त नयो जेको ॿारु ॼमे थो उन खे स्वास्थ्य जो ध्यानु रखण लाइ असांखे थोरो ज़्यादा ई ध्यानु रखिणो पवंदो की अॻो पीछो जो जेतिरो बि वातावरण आहे उहो स्वच्छ साफ़ हुजे इन जे करे असां घर जा दरवाज़ा बरवाजा खुला रखूं खुली हवा अचण जे लाइ रोशनदान वग़ैरह हुजणु खपे हिन में जंहिंमें सुठी उस बि अचे हवा बि सुठी अचे घर जे आसपास पौधा ॿौधा लॻल हुजनि अॼुकल्ह ॿारन खे पैदा थींदे सां ई जॉन्डिस थी वेंदो आहे हुननि जा शरीरु अंदरु कमज़ोर हूंदा नि त हुननि जे स्वास्थ्य जे लाइ माउ जो खीरु पीअण ज़रूरी आहे खाधे पीते जो ध्यानु रखणु ज़रूरी आहे ताक़ी ॿार बीमार न थियनि ऐं अॻियां बि स्वस्थ रहनि उन्हनि जे करे असां अगरि हुनन जी टाइम टाइम ते डॉक्टर सां बि चेकअप कराईंदा रहूं त ॾाढो सुठो हिन सां ॿार ख़ुशि बि रहंदा ऐं सुठा अॻियां वधदा बि सुठे तरीक़े सां